देखियौ कुली घाट पर ओ मैदान छै बढिऑं बच्चा खेल सकै यऽ ओ बढ़िऑं जते बच्चा आबि सकै यऽ बढ़िऑं खेल खेल सकै यऽ जतेक बच्चा आबि सकै यऽ बढ़िऑं फील्ड छै मैदान छै ओ दौड़य बला छै बढिऑं सऽ खेल सकै यऽ ओहिमे कोनो रोक छोक नहि बढ़िऑं फील्ड ढाठ ओ फैल सब चीज छै कल इनार सैब चीज छै ओतऽ खेल सकै यऽ बच्चा ई नहि से कोनो बच्चा गेलै खेलै लऽ तऽ मैदान मे दिक्कत भए गेलै से से दिक्कत नहि छै ओतऽ ओ बढ़िऑं फैल ऐल मैदान छै ओ बढ़िऑं दस पन्द्रह बीघा के छै कुली घाट